हमारे क्षेत्र में हमारे लोगों को जैसे ये चारो धाम यात्रा करनी पसंद है और महाकाल लोक बहुत अच्छा लगता है उनको घूमना और जैसे खाटूश्याम भी बहुत अच्छा लगता है हर बार जाते खाटूश्याम साँवरे सेठ भी अच्छा लगता है उनको घूमना वहाँ पर भी जाते हैं वो और जैसे अपने रामदेवरा वहाँ पर भी जाते वो सावन के महीने में कोई कोई तो पेदल यात्रा भी करते हैं वहाँ की और वो उनका निशान भी ले जाते हैं पैदल यात्रा पर उनको खुद वहाँ पर जाकर पैदल यात्रा पर चढ़ा के आते हैं ये सब घूमना बहुत पसंद है और जैसे कि ये वैष्णो देवी वहाँ पर भी बहुत पसंद है जाना उनको अच्छा लगता है और जैसे हमारे इधर शाहजहाँपुर में वो मंदिर है माता जी का वहाँ पर भी हर हफ्ते जाते हैं और उसके बाद इधर हमारे सारंगपुर तरफ एक और बेस्वा माता जी मंदिर है वहाँ पर भी बहुत अच्छा लगता है उनको घूमना और वहाँ से चलता हमारे इधर एक बगुला मुखी माता जी हैं वहाँ पर भी हम जाते रहते हैं वहाँ पर भी बहुत अच्छा लगता है नवरात्रि में हम चुनर लेकर जाते हैं उनके लिए और बहुत मजे आते हैं वहाँ पर भण्डारे चलते हैं बहुत सुविधा है खाना वाना